ہمارے علاقے میں سیاسی سیاسی جماعتوں میں میں عام آدمی پارٹی کو فالو کرتا ہوں اور ان کی رہنما میں میں جس سے واقف ہوں وہ امانت اللہ خان ہیں اور ان کی ایجنڈا میں دیکھا جائے تو وہ بالکل صاف ہیں وہ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں جیسے بجلی پانی اور دیکھا جائے تو لوگوں کی ایک بیسک نیڈ ہے ہیلتھ جو ہر انسان کو ضروری ہے کہ وہ اچھا رہے تو اس حساب سے وہ صفائی بھی صفائی کا بھی دھیان رکھتے ہیں لوگوں کی وہ ایجوکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اچھے اچھے اسکولیں وغیرہ ہیں یہاں پہ اور پلس میں دیکھا جائے تو وہ ایک انسیڈینٹ کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہماری مدد کرتے ہیں میں نے ایک درخواست لکھی تھی کہ ہمارے علاقے کی سڑک ٹھیک نہیں ہے تھوڑا خراب ہے تو وہ پھر اس کے ترنت بعد ایکشن لیا گیا تھا اور پھر سڑک بھی بنوا دیا گیا اور سیکنڈ ایک بار اور میں نے ایک درخواست لکھی تھی صفائی سے ریلیٹیڈ تو وہ بھی بہت جلدی اس کا کام ہوا تھا